मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर बुलवाया है जो काफ़ी अच्छा है मतलब उसका कलर भी बहुत अच्छा है और टिकाऊ भी है चलने में भी अच्छा है यूज़ेबल भी काफ़ी है और केरिंग करने के लिए भी अच्छा है मतलब कहीं भी उसको आसानी से अपन उठाकर रख सकते हैं ले जा भी सकते हैं ला भी सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा है गरम चीज़ें भी उसमें डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका उस कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर का वो पिघल रहा है उसका जो फ़ाइबर वगैरह है और ठंडी चीज़ें भी रख सकते हैं उसके अंदर सूखा सामान भी उस प्लास्टिक कंटेनर में रख सकते हैं आप उसको कहीं भी ला सकते हैं ले जा सकते हैं आसानी से बैग में भी रख सकते हैं या अलमीरा में भी रख सकते हैं आप घर में भी किसी रैक में उस प्लास्टिक कंटेनर को रख सकते हैं और जो प्लास्टिक कंटेनर है उसको उसकी खूबी ये है कि जो पहले जो मैंने बुलवाया था वो प्लास्टिक कंटेनर अच्छा नहीं आया था वो प्लास्टिक कंटेनर ज़्यादा समय तक चला भी नहीं और उस प्लास्टिक कंटेनर का जो फ़ाइबर था वो भी अच्छा नहीं था लेकिन अभी जो मैंने ये प्लास्टिक कंटेनर जहाँ से लिया है वो ज़्यादा महँगा भी नहीं हैं और टिकाऊ भी है और आसानी से आ भी जाता है ऑनलाइन भी बुलवाएंगे आप तो आ जाएगा किसी दुकान से भी प्लास्टिक कंटेनर बुलाएंगे तो आ जाएगा सीधे घर तक पहुँच जाएगा और ऑडर भी बहुत ईज़िली हो जाता उस प्लास्टिक कंटेनर का प्लास्टिक कंटेनर को आसानी से कहीं पर भी रखा जा सकता है उठाने में भी बहुत अच्छा है प्लास्टिक कंटेनर और लुक वाइज़ भी बहुत अच्छा है और किसी आगे के रूम में या ऑफ़िस में या कहीं पर भी रखना है तो वो प्लास्टिक कंटेनर जो है वो दिखने में भी बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है आने मतलब उसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं अंदर भी रख सकते हैं अंदर इस्पेस भी बहुत ज़्यादा है उस प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ऊपर अगर कपड़ा लगा के अगर हम चाहें तो उस कंटेनर के ऊपर बैठ भी सकते हैं उसके अंदर प्लास्टिक कंटेनर के अंदर सामान भी रख सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर जो है उसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं उस कंटेनर के अंदर प्लास्टिक कंटेनर में जैसे छोटा सामान है तो छोटा सामान हमको कहाँ रखना है बड़ा सामान है तो कहाँ रखना है और अंदर सेल्फ़ छोटी छोटी बनी हुई हैं फिर एक ऐसा ढक्कन जैसा बना हुआ है कि वो पूरा पेक हो जाए वो प्लास्टिक कंटेनर पूरा पेक हो जाए पूरा कवर हो जाए लुक वाइज़ भी बहुत अच्छा दिखता है उसको कहीं पर भी आसानी से सेफ़ रख सकते हैं बच्चे भी अगर उसके साथ प्लास्टिक कंटेनर के साथ खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत अच्छा है और दिखने में भी बहुत अच्छा है आसानी से लाना ले जाना कर सकते हैं आप उसको कहीं पर भी रख सकते है आगे के रूम में भी रख सकते हैं उसको और भी दूसरी चीज़ें जो किचन किचन वेयर रहते हैं वो भी रखे जा सकते हैं अगर ऑफ़िस मैटीरियल है तो वो भी रख सकते हैं या कोई इस्टेडी मैटीरियल है तो वो भी रख सकते हैं या फिर जैसे हमारे मेकअप से रिलेटेड कोई सामान हो वो रख सकते हैं कपड़े वगैरह भी रखे जा सकते हैं उसके अंदर मल्टीपर्पज़ है कुल मिलाकर तो जहाँ जैसा उसकाे यूज़ करना हो वैसा यूज़ कर सकते हैं कुल मिला के उसका जो रिज़ल्ट है प्लास्टिक कंटेनर का वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रा है हम उसको कभी भी कहीं से भी परचेज़ कर सकते वैसे मेरे पास जो लिंक है मैं वो डाल दूँगी जहाँ से मैंने ये प्लास्टिक कंटेनर लिया था तो आपको बुलवाने में भी अच्छा रहेगा सरल रहेगा और ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और बहुत ईज़िली घर आ जाएगा